जे पैसो बचाइणो आहे त बिल्कुलु बैंक जो इस्तेमाल त ज़रूरु करिणो ई पवंदो छाकाणि त बैंक अहिड़ी शइ आहे जिते तव्हां पैसो विझंदा त उतां खां तव्हां खे इंटरस्ट मिलंदो ऐं जेतिरो इंटरस्ट मिलंदो ओतिरो पंहिंजो पैसो वधंदो वेंदो बिल्कुलु त ईअं ई हिकु ॿिया अहिड़ा प्रकार आहिनि जीअं एफ़ डी म्यूचिअल फ़ंड्स तव्हां शेयर मार्केट में पेसो विझो ता त हुते हिकु डपु थो रहे की शेयर मार्केत में अॼु पैसो विधो शेयर वधंदा न वधंदा जे वधिया त सुठो आहे जे न वधिया त खणी पेसो ॿुॾियो पाणीअ में पर एफ़ डी एफ़ डी हिकु अहिड़ी आहे जो तव्हां साल ताईं रखो ऐं साल खां पोइ उन खे भुलिजी वञो उन पैसनि खे त जेतिरो बि इंटरस्ट तव्हां जो हूंदो न तव्हां खे सुठे तरीक़े सां प्राप्त थींदो अॼु मां लखु रुपिया बि थी रखां न ॿिनि सालनि लाइ त मूंखे उन जे पुठियां सोरहं हज़ार रुपिया मिलंदा मतिलबु हिकु लखु त मां विधो प्लस मूंखे सोरहं हज़ार ॿिया मिलंदा त मुंहिंजो अमाऊंट छा थी वेंदो हिकु लखु सोरहं हज़ार त मूंखे सोरहं हज़ार त बेनीफ़िट ई आहे बिल्कुलु ईअं ई अलॻि अलॻि तरीक़े जा ऐप्स आहिनि जीअं म्यूचिअल फ़ंड थी वियो तव्हां शेयर मार्केट में विझंदा त तव्हां जे मथां रिस्क रहंदो व पत ति तव्हां बैंक में था विझो व त बैंक खे बि बेनेफ़िट अॻियां वधण में ऐं बिल्कुलु तव्हां हिकु सही बैंक चुनींदा जे तव्हां पोस्ट में विझंदा त तव्हां खे अञा सुठो इंटरस्ट मिलंदो तव्हां गवर्मेंट में विझंदा त तव्हां खे सुठो मिलंदो इंट्र्स्ट इन ई तरीके सां बिल्कुल जे पंहिंजो पैसो बचाइणो आहे पाण खे बैंक जी सहायता त ज़रूरी आहे